सिलाई मुंहिंजो हिकु जुनून आहे जेको मूंखे ॾाढो पसंदि आहे ऐं हिन लाइ मां घर जूं बाक़ी ज़िम्मेदारियूं पूरियूं कई घर जा सभेई कम जल्दी जल्दी लाइ छॾींदी आहियां कुझु वक़्ति मां कुझु वक़्ति मां सिलाई खे ॾींहं जो ॾींदी आहियां कुझु वक़्ति शाम जो ऐं बाक़ी वक़्ति मां राति जो सिलाईअ खे ॾींदी आहियां मुंहिंजी सिलाई ऐं बुनाईअ खे ॾिसी करे सभई मुंहिंजी ॾाढी तारीफ़ु कंदा आहिनि सभिनीनि खे मुंहिंजी हथ जो सिबियल कपिड़ो उन जी फिटिंग ॾाढी पसंदि आहे सभेई मुंहिंजी ॾाढी सारा कंदा आहिनि त इहो ई मुंहिंजी प्रेरणा आहे जेको मूंखे प्रेरित कंदी आहे